नमस्ते जि'यां तुसें सारें गी पता ऐ कि जम्मू बिच राजमां चौल बड़े गै जादा फेमस न ते खाने बिच ओह् ओह्दे कोला बी जादा टेस्टी होंदे न ते उ'नें बनाने च बी इन्ना जादा टैम निं लगदा ऐ जादै कोला जादा डेढ़ घैंटा लग्गी जंदा होग तड़का मारदे बिल्कुल टैम निं लगदा ऐ पर बस बुआइल करदे मौके जादै टैम लगदा ऐ होर बी बड़े सारे फूड न जि'नें ई बनाने बिच बड़ा घट्ट समें लगदा ऐ जि'यां मुंगी मसर दी दाल होई गेई उसी ते सिर्फ तड़का लाइयै गै बनाना होंदा ऐ ते ओह् सिर्फ दस्सें मिंटें च बनी जंदी ऐ खाने बिच बी बड़ा जादा सोआद होंदा ओह्दा ओह्बी बड़ी सारी चीज़ां न जि'नेंगी बड़ा सारा घट्ट समां लगदा ऐ ते में अपनी लाईफ बिच बड़ी सारी चीज़ां ऐसियां बनाई दियां न जि'नेंगी मतलब बनाइयां पुर ओह् पता निं लग्गेआ कनेहियां बनियां ते कनेहियां नेईं ते उं'दे बिच्चा किश में तुसेंगी सनागी जि'यां इक्क बार मेरा हल्वा खाने दा बड़ा मन हा ते में अपनी मम्मी गी बोल्लेआ कि मेरा ना हल्वा खानै दा बड़ा मन ऐ बाहर बारिश होआ दी बी ते मम्मी आखन लगे जा आपूं गै बनाई लै जाइयै मेरे कोला निं बनदा में आखेआ चलो ठीक ऐ आपूं गै बनानी आं में हट्टी आ हट्टी दा आह्नेआ सारा समान सूजी बगैरा सब कुछ ते में मम्मी गी पुच्छेआ कि मम्मी कि'यां बनानी मम्मी नै मिगी सुत्ते दे गै सनाया आं इं'या इं'या करना इसी ते मे हें ठीक ऐ कोशिश करने आं ते में गेई में चु'ल्ले पर लगी बनान चु'ल्ल होंदी ना जेह्ड़ी ओह्दे पर लगी बनान ते में पैह्लें घ्योऽ पाया घ्योऽ बिच सूजी पाई मिगी पता निहा कि क्या सूजी गी भुन्नना पौंदा ओह् थोह्ड़ा ब्राऊन रंग होई जंदा ओह्दा ते फिर ओह्दे बिच पानी बगैरा जेह्ड़ा एड कीता जंदा ते में उसी घ्योऽ पाया ते सूजी पाई ते कोई जादै कोला जादै कोई तिन्न चार मिंट में जादै कीता मतलब रेड़ेआ उसी ते बिच पानी पाई ओड़ेआ सूजी बी कोई अद्धा किलो होनी कढ़ाई बी बड़ी बड्डी ही ते में पानी पांदी गेई ते ओह् ना ते ओह्दे बब्बलस् जन उप्पर उठदे गे ते फिर में ओह्दे बिच ड्राई फ्रूट्स पांदी गेई लाईट बंद ही ते मिगी न्हेरै थोह्ड़ा लब्भा दा बी घट्ट हा कल्लर कनेहा हा ते कनेहा नेईं में ड्राई फ्रूट्स क्या पाए पानी खंड सब किश पाया नमक पाया गै नेईं ते फिर ओह्दे बाद जेल्लै में उतारेआ उसी ते दिक्खेआ ते ओह् इं'या चिट्टे दा चिट्टा बने दा फिर में महां एह् हून केह् बनी गेआ में खाद्धे दा ऐहा हल्वा पैह्लें बी बड़े बारी महां हून एह्दा केह् कीता जा जेल्लै दिक्खेआ जेल्लै में पाया उसी कौल्ली बिच ते कड्ढियै खाद्धा ते सोआद ते बड़ा हा ओह्दा महां चलो थोह्ड़ा जेहा मम्मी गी बी चखाई लैने आं जेल्लै में लैता ते मम्मीआखन लगी मोइये एह् केह् बनाया ई तू में आखन मम्मी केह् होआ मम्मी आखन लगी मोइये एह् चिट्टा थोह्ड़े होंदा ऐ एह् ते तूं भुन्ने दा गै निं ऐ इसी में आखेआ कोई निं मम्मी हून बनाए दा ते खाई गै लैओ ते जेल्लै मम्मी मम्मी नै दिक्खेआ कढ़ाई बिच ते कढ़ाई पूरी भरोची दी ही मम्मी आखन लगी मोइये एह् केह् बनाया ई तूं एह् इन्ना कुन्नें खाना ते फ्ही में आं ओह् गल्ल ते सच्च ऐ कुसी देआं में फिर में किश अपने चाचें होरेंगी दित्ता ते फ्ही जेह्ड़ा बची गेआ फ्ही में ओह् डंगरें गी पाया होर बी में इक्क रैसिपी बनाई ही इक्क बारी में चाम्पां लगी बनान ते चाम्पां में आंह्दियां दुकान परा ते फ्राई बगैरा करियै ते उ'नेंगी छोटे छोटे पीस करियै में फ्राई कीता उ'नेंगी फिर में किश खंदी गेई इं'या फ्राई कीते दे बड़ा जादा सोआद होंदा उं'दा फिर में ओह्दी ग्रेवी बगैरा बनाई फ्ही मिक्सी च उ'नेंगी जेह्ड़ा प्याज़ बगैरा ग्राइंड करियै महै चलो हून बनान्ने आं एह्दा फिर में जेल्लै तड़का लाया तेल छोड़ेआ ते बिच पाई ग्रेवी सारा किश जेल्लै ओह् शैल बनी ते नमक में पैह्लें दा बी पाए दा हा ते जेल्लै फिर में ओह् पाइयां ओह्दे च चाम्पां ते ओह् बड़ी शैल खुश्बू लगी औन मसाला में सारा पाया ओह्दे च खुश्बू इन्नी शैल लगी औन ते में मम्मी गी सद्देआ कि मम्मी लैओ हां चक्खो हां इसी कि कनेहा नेहा सोआद ऐ एह्दा ते जेल्लै मम्मी नै चक्खेआ उसी ते मम्मी नै थोह्ड़ा नमक घट्ट ऐ एह्दे बिच मेहें कोई निं होर पाई लैन्ने आं में थोह्ड़ा होर पाया ते थोह्ड़ा पाने दे चक्करै च ओह् क्या गै पेई गेआ जेल्लै में चक्खेआ ते ओह् मुहैं च निं पवै मेरे में आक्खेआ एह् केह् बनी गेआ ई हून मम्मी आखन लग्गी चल एह्दे च थोह्ड़ा पानी ऐहें मत थोह्ड़ी शैल बनी जा ओह् पानी पाया जेल्लै ओह्दे बिच ओह् अग्गै गै इन्नी गल्ली गेदियां हियां जेल्लै पानी पाया असें ओह्दे बिच ते ओह् इं'या बनी जि'यां कोई चटनी होंदी ऐ कोई बना दी मिं'दी मिं'दियै खाद्धी जेल्लै असें ते कन्नै चौल बनाए फुल्के बनाए बाकी सारें खाई लेई ओह् शैल जेल्लै में लगी खान ते मी इक्क दौं ग्राह् खाद्धे ते मेरा होर मन निं कीता उनेंगी खानै दा ते में आखेआ एह् केह् बनाई ओड़ेआ ई में उसी दिक्खियै मुश्क ते उल्टी आवै महां एह् निं खनोंदा भाई इक्क दौं ग्राह् खाद्धे में ते जां एह्बी डस्टबिन च इं'या ते रुट्टी सुट्टनी निं चाहिदी डस्टबिन च लेकिन फिर में केह् करदी ही जेकर इं'या रक्खी ओड़दी ही ते मम्मी नै मारना हा मिगी फ्ही में उसी फिर ओह्दे बाद बी किश होर जेह्ड़ियां चीज़ां में बनाई दियां हियां नए नए एक्सपेरीमेंट कीते दे हे ते बड़ियां सारियां चीज़ां जेह्कियां खराब बनदियां हियां लेकिन कोई नईं जेल्लै अस पैह्ली बारी अस कोई चीज़ बनाने आं बड़े प्यार कन्नै बनाने आं ते जेह्ड़े साढ़े घरै आह्ले होंदे न ओह्बी इसी प्यार कन्नै खाई लैंदे न कोई नखरा निं करदा आं बस जेह्ड़े भ्राऽ न ओह् बड़े जादा नखरे करदे न कोई चीज़ बनांऽ एह्दे बिच मर्च घट्ट ऐ लून घट्ट ऐ एह् वो जली गेदी ऐ फ्ही बी केह् करना में इक्क बार में तुसेंगी गल्ल सनानी आं इक्क बार भिंडियां बनाइयां पैह्ली बारी भिंडियां बनाइयां मम्मी बमार हे महां तलो भिंडियां बनाने आं जेल्लै बनान लगी ते मिगी पता निं हा कि भिंडियें गी धोइयै निं बनांदे हैन उ'नेंगी धोंदे निं हैन उनेंगी साफ करियै फ्ही बनांदे में जेल्लै धोइयां ओह् ते पाइयां बिच ते छड़े सलेस जेह्दे कन्नै उसी रेड़ा मारा दी ही भिंडियें गी ते ओह्दे कन्नै छड़े गै सलेस चपकी गे महां मोयो एह् केह् होई गेआ हून ओह् में बनाइयां ते गैस थोह्ड़ी स्पीड ही ओह् जादा करी ओड़ी महां चलो हून खानी ते ऐ गै बनाइयै ते मम्मी जेल्लै दिक्खन लगी ते मम्मी डैडी ऐहें मोइये एह् केह् तू बनाए दा महां दिक्खी लैओ जेह्ड़ा किश बनाए दा खाई लैओ फ्ही मम्मी नै किश निं आखेआ मम्मी नै आखेआ कोई निं तूं पैह्ली बारी बना दी ही खाई लैन्नी आं उ'आं गै इक्क बारी में गोभी बनाया साढ़े उत्थै गोभी सुक्का सलुक्का गै खंदे न मतलब तरी आह्ला निं खंदे हैन ते में गोभी बनान लगी ते साढ़े घर गैस्ट आए दे हे ते मम्मी उं'दे कोल बेही गेई ते में केह् कीता गोभी च पानी पाया महां एह् गला दा निं ऐ पानी पान्नी आं मत तौला गली जा पानी पाया जेल्लै में ओह्दे बिच ते क्या किश गै पेई गेआ मम्मी आक्खै कुड़िये सब्जी आह्न ऐहें रुट्टी पा मैहमाने लेई जा दे न जेल्लै ओह् मम्मी आई अंदर पानी जलै गै नेईं मम्मी आखन लगी कुड़ी पानी पाने लेई लेई कुन्नै आखेआ एह्दे च मम्मी महां पानी तां पाया की मेहें गली जाह्ग एह् ते मम्मी आखन लगी मोइये इं'या बी गली जंदा ई एह्